بائک چلانے کا تجربہ اکثر صرف سفر کا نہیں بلکہ احساس آزادی اور یادوں کا ہوتا ہے کیونکہ میں خود بائک نہیں چلا سکتا لیکن میں آپ کو کئی بائیکس کی سنی سنائی یادگار کہانیوں میں سے ایک مثال دے سکتا ہوں جو لوگوں کے لیے بہت خاص ثابت ہوئی یادگار تجربہ پہاڑوں کی خاموشی میں صرف میں اور میری بائک یہ خاص کیوں تھا اکیلا پن نہیں بلکہ سکون تھا کوئی ہار کوئی ٹریفک نہیں صرف قدرت زندگی کی دوڑ میں دور صرف اپنے ساتھ وقت گزارنا راستے میں ملنے والے عام دیہاتی لوگوں کی مہمان نوازی اپنے اندر کے طاقت کو محسوس کرنا کچھ لوگوں کے لیے یادگار لمحے یا بھی ہوتے ہیں پہلی بار بائک خریدنے کے بعد طویل سفر کرنا دوستوں کے ساتھ گرو پریڈ پر جانا بارش میں بائک چلانا بائیک پنچر ہونے پر کسی اجنبی کا مدد کرنا کسی عزیز کو پہلی بار بائک پر بیٹھا کر گھمانا